पहिलुक्का जमानामे कैमरा रहए ओ कैमरेपर जतेक होइत रहए ने फोटो घीचै जाइ रहए सभ तऽ मोबाइल पहिले नहि चलै रहए कैमरेपर फोटो घीच कऽ फोटो बड़का बनाबै रहए छोटका बनाबै रहए ओ सभटा एखन तक बड़का छोटका फोटोसभ बहुतके राखलो यए बहुतके खराबो भए खराबो भए जाइत रहै पहिले तऽ उएह चलै रहए कैसेट चलैत रहए फोटो ओ नहि ओ आब अहाँके ओ कैसेटो बनबैत रहए ओना ओ टी भी पर कैसेट लगाए दै रहै ओ कैसेटो लोक देखैत रहए कतेक कतेक केहन केहन बहुत पहिलुक्का जमानाके कैसेटो चलै रहए तऽ आब ओ कैसेट ओसभ आब नहि चलैए डिस्क जकरा कहल जाइ छै ओसभ आब सभचीज बन्द भए गेलै आब चलल यए मोबाइलपर फोटो मोबाइलेके कैमरा बढ़िआँ अपन अपन खीच लिअ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ जेना मोन हए तेना फोटो घीच लिअ आ राखू आओर निकलैके अगर निकालैके गप्प छै तऽ मोबाइलेमे फोटो घीच कऽ आ कप्यूटरपर निकालल जाइए आ निकालि कऽ जेहन मोन फोटो निकलैके छै तेहन निकालि ले कम्प्यूटरपर तऽ सभ व्यवस्था छै एखनो कप्यूटर चलैए पहिले तऽ ओ कैमरापर चलैत रहै कैमरा अलग रहै आब ओ कैमरा नहि चलैए अहाँ दोसर कैमरा आ ई मोबाइलेके छै आँय हँ नया मोबाइलमे फिल्टर यए हँ आ ओ फिल्टर यए ओकरासँ मोबाइलके फोटोकेँ फ्रेश करै छै फोटो फ्रेश कयलाके बाद तऽ देखयमे बढ़िआँ लागैए फिल्टर जे होइए इएहसभ कहै छी आब अहाँ बाजू